हँ तऽ ग्रा हमरा जैसे आमके पेड़ भेलय लिचीके पेड़ भेलय कटहरके पेड़ भेलय तऽ ई सबमे मतलब कीड़ा पड़ि जाइ छै तऽ उ कीड़ा पड़य छै तब की कहय छै जे हमे स्प्रे करय पड़य छै तऽ स्प्रे हम करऽ हियै तऽ मतलब तनी मनि सब गाछ हमर स्प्रे कयलाके बाद हमर गाछ सब सुधार होइ जाइ छै धीरे धीरे धीरे धीरे सालेमे हमरा स्प्रे करऽ पड़य छै तऽ स्प्रे कयलहुँ तब तनी फल बढ़िआँ होइ छै हँ हर हर ह हर हर क हर हर कृपा कऽ हर किसम कऽ पेड़ रहय छै लोचनिके आमके कटहरके हँ एहि सब अंगूरके ईसब मतलब जैसे गाछ भेलय ई सब गाछ वृक्षमे हमरा सब मतलब करय पड़य छै मतलब सब किछु करय पड़य छै तऽ स्प्रे हमरा अगर नहि सालमे मारबयतऽ स्प्रे हमरा स्प्रे अगर नहि करबय सालले तऽ हमरा करै पड़ै छै करबै तभिए नऽ हमर फल निकलतै तभिए तनी मनि फल होइ छै बढ़ियाँ होइ छै सबकुछ मतलब फड़य छै हैवा अबरी देखियौ अबरी नहि कयलियै स्प्र तऽ अबरी सबमे गाछ मञ्जर छै तऽ हमरा गाछमे मञ्जरे नहि छै तऽ की करबय स्प्रे करबय तभियेने मञ्जरो ओन्जरो होयतय तऽ अइ मतलब ई सबमऽ होइ छै दिक्कत अबरी नहि कयलियै स्प्रे तऽ गाछमे मञ्जर नहि भेलय सब गाछमे मञ्जर छै तऽ हमरा गाछमे मञ्जरे नहि छै

तऽ पैसा रहितै तभियेने सालोमे करबय पैसा रहय छै नहिए नवतऽ करबै कहाँ से स्प्रे तऽ कोनो गाछ फड़य छै कोनो गाछ नहि फड़य छै तऽ ई सब भेलय हूँ तऽ ने चाहन मे करय पड़य छै सब काम गाछमे सालेमे स्प्रे मारय पड़य छै सब कुछ मतलब फड़य छै स्प्रै मारल हउँ तऽ फड़लाक सब किछु फड़य छै दिक्कत नहि होइ छै फड़य मेेने होइ छै दिक्कत सब सब सब किसिमके मतलब सब किसिमके फलमे स्प्रे करऽ पड़य छै सब किसिमके दवाइ मारय पड़य छै सब किछु करय पड़य छै हँ ई सब दिक्कत तऽ हमरा आर सबके बहुत ओथी छै करय छी तब दवाइ मारय पड़य छै हँ हँ तऽ उ उ सब अथी करय पड़य छै ने हँ करऽमे दिक्कत तऽ होबे करय छै करय पड़य छै सब किछु ठीक